हॅलो हांव निखिल उलयतां हांव वेर्ना रावतां आमचे हांगा एक एसोसिएशन आमी आपका सांग आमी तुमकां मागणी करतां की आमकां एक सेपरेट ग्रीन वेस्टाचें कलेक्ट करपा एक सा डस्टबीन दिवचें आमचे हांगा खूब झाडां पेडां आसा तीं ग्रीन वेस्ट तुमी एक सेपरेट छचऱ्या डबो दिवन ती तुमकां खूब बऱ्या पडटली हे तुमी मॅन्युअल तेज्या भशेन यूज करूंक शकता प्लीज आम आम तुमी मागता की मातशें बेगीन सगलें करचें धन्यवाद